लहठी जे लेलहुँ ने पहिने तऽ नीक लाबै छलहुँ आब पता नहि किआ एहन भऽ गेलै है जे नाप दै छियै किछु आ किछु अथि दै छै भेजै छै किछु ई ठीक बात नहि ने भेलै जे नाप दै छियै तेहने दैतथिन हँ तऽ मने किछु आबै छै ने रङ्ग डिजाइन नीक ने हाथमे आबै छै एकदम अलगे एकटा भऽ गेलै है पहले तऽ कत्ते नीक आबै छलै है आब तऽ एकदम बेकार आबि रहल छै किछु समझैमे नहि अबैया की करू पाइयो लागि जाइया दस बेर वापस करैमे सेहो नहि नीक लागै छै हँ पता नहि किछु समझैमे नहि आबैया